हाँ खुश रहिए क्या हुआ हाँ मिल जाएगा कौन सी कंपनी का लोगी हाँ आइए हाँ आइए आइए मेरे बगल में है ना मेरे बगल में है हमारे यहाँ मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा ठीक है अच्छा दिखा रही हूँ देखिए कौन सा लेना है नेट के लिए बीस हजार बीस हजार पचास हजार तीस हजार चालीस हजार इतना लेंगे पच्चीस हजार में लेना है तो चलिए चलिए हाँ चलो चलो चलो दिखाते हैं बगल में है ना मेरे अंकल जी और दिखा देंगे और अच्छा मेरे यहाँ बहुत महंगा महंगा मिलता है बीस हजार अच्छा अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं देखो हूँ देखिए कौन सी लेना है बीस हजार की ये है पचीस हजार की ये है अरे रेड है गुलाबी है ब अरे बहुत सारे कलर हैं जो लेना है ले लीजिए

वो तो गोल्डन में क्या करोगी गोल्डन में तो मेरे पास नहीं है

अच्छा हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं उस साइड से उस पर रखा होगा देख रहे हैं रुक जाइए अच्छा रुक जाइए दो मिनट रुक जाइए ना देख रहे हैं चल रहे हैं ना हाँ देख रहे हैं ये हाँ सफेद कलर है गोल्डन नहीं है नहीं तो पैसा वैसा कम ओम नहीं करेंगे देखिए गोल्डन दिखाएँगे लेकिन महंगा ज्यादा मंहगा मिल जाएगा नब्बे हजार के अब इतना दे नहीं पाएँगी आप ठीक है अच्छा हाँ ठीक है हाँ वही बढ़िया कंपनी का नहीं रहेगा फिर आपके बता रहे हैं महंगा महंगा अरे फाइव जी फोर जी थ्री जी सब मिलेगा यहाँ पर मेरे यहाँ लेकिन बजट हिसाब से आप ना लाई हैं बीस हजार बता रही हैं चलिए ठीक है चलकर देखिए ठीक है ठीक है दे रहे ये लो